भोजन माने हिकु अहिड़ी शइ आहे जंहिंखे सभु पसंदि कंदा आहिनि असांजे शहर में बार्बीक्यू नेशन हिकिड़ो नओ रेस्टोरेंट खुलियो आहे उते मुंहिंजे अहिड़ो आहे हिसाबु किताबु की माण्हू अची करे पैसा ॾिए ऐं जेतिरो मर्ज़ी खाए त मां चयो इन जो त ॾाढो फ़ाइदो खणणु खपे मुंहिंजे पुट जो ॼनमु ॾींहुं हुओ त मां चयो पंहिंजे सभिनी परिवार खे वठी करे उते वियमि उते वञूं त ॾिसूं तरह तरह जा व्यंजन आहिनि जेको मर्ज़ी खाए जेतिरो मर्ज़ी खाए केक खाइणा त केक खाए रसगुल्ला खाइणा आहिनि रसगुल्ला खायो कुल्फी खाइणा त कुल्फी खाए जंहिंखे बिरयानी खाइणी आहे उहो बिरयानी खाए जंहिंखे पराठा खाइणा आहिनि उहो पराठा खाए जंहिंखे दालि मखनी या ॿियूं काई शयूं खाइणी आहिनि उहे सभु खाए त इन तरह असां वियासीं हुते मां पंहिंजे पुट जो ॼनमु ॾींहुं मल्हायो ऐं सभिनी पंहिंजे मनपसंदि जा व्यंजन खाई करे ॾाढा मज़ा कया बार्बीक्यू नेशन ॾाढो सुठो सुठो सुठो भोजनालय आहे सभु पसंदि कंदा आहिनि अॼु जी डेट में मुंहिंजो पुट चए थो पापा असां जनम ॾींहुं मल्हाइण उते वरी हलंदा